भारतीय परिवहनके बारेमे बताबै चाहब तऽ सबसँ पहिले एहिके बारेमे चर्चा करब भारतीय रेलके बारेमे जे भारतीय रेल जे छै से विश्वके दोसर सबसँ पैघ आओर एशियाके सबसँ बड़ा जे छै से रेलवे बेबस्था अछि भारतमे जे छै से घुमैके लेल जे छै से कोनो जगहके कमी नहि छै अनेको तरहके तीर्थस्थल छै अनेक तरहके पर्यटन स्थल छै लोक घुमैलए जाइ छथि जाहिमे रेल एकटा बहुत पैघ साधन छै पूरा देशमे भ्रमण करैके लेल बहुत तीर्थ अस्थानके लेल पर्यटन अस्थलके लेल रेल एकटा बहुत बड़का साधन छै जे अहाँसब बुझि रहल छिए कि अपन देशमे जे छै से एकटा जनसँख्याके छै जनसँख्या बहुत ज्यादा छै एहिके कारण जे छै से परिवहनमे दिक्कत आबै अछि दिक्कत आबै छै लेकिन तहनो लोक सफर करै छथि एकरा सुधारैके लेल इएह हम कहब कहै चाहब कि आओर रूट बनाएल जाए रेलके जेना जे सीमित रूट छै जे बहुत दिनसँ चलि आबि रहल छै कोनो नया रूटके जे छै से निर्माण नहि कऽ रहल छथि जेना नया नया रूटके निर्माण कएल जाए जेना ग्रामीण क्षेत्रके शहर क्षेत्रसँ जोड़ल जाए एकटा छोट छोट मार्ग छै ओकरा हाइवेसँ जोड़ल जाए तऽ ईसब अगर कएल जेतै सरकारके तरफसँ ई पहल उठाएल जेतै तऽ शहरके साथ साथ गामोके विकास हेतै आओर लोकके जे छै से कतहु भी कतहु भी जे छै से सफर करैमे कोनो फेर दिक्कत नहि हेतनि कोनो भी परिवहनके असुविधा नहि हेतनि गाममे गाममे देखै छिए अपनासब जे छै से बूढ़ बुजुर्ग रहै छथिन जिनका बहुत ज्यादा तीर्थस्थान सबमे घुमैके मोन होइत रहै छनि बहुत ज्यादा घुमैके इच्छा होइत रहै छनि आओर कहलो गेल छै भारतके जे छै से मन्दिरों का देश कहल जाइल जाइ छै जे एहि देशमे जे देखबै जे तरह तरहके मन्दिर अत्यन्त प्राचीन पुराना मन्दिर सबके इतिहास रहलै हँ मसजिद घुमैके लेल होइ छै बहुत सारा जगह रहै छै लेकिन परिवहनके कुव्यवस्थाके चक्करमे आओर सरकारके किछु ढीलापना कहि दिऔ एहिके चक्करमे जे छै से बहुत आदमी नहि घुमि पबै छथि नहि कऽ पबै छथि एकर इएह छै जे सँसाधन कनि सुढृढ़ करी सड़क कनि नीक बनाबी रेलवेके नया नया ट्रैक बनाबी नया नया रेलवे सबके अथी उतारी एहिसँ जे छै से सबगोटा जे छै से नीकजकाँ सफर कऽ पेताह परिवहन दुरुस्त रहत देश अच्छा रहत